एखन जे बाबाधाम गेल रही से ई आषाढ़ बितल हइ श्रावण चढ़ल हइ श्रावणमे शिव पार्वतीके पूजा प्रशस्त देल गेल हइ अइ कलयुगमे प्रशस्त देलखिन हेँ बाबाके पूजा बाबाके पूजा बड़ा लोग मोनसँ ध्यानसँ आओर बड़ा नियम निष्ठासँ लोक करइए नियम निष्ठासँ जे करइए आओर जाइए हुनका दरबारमे हुनका जल लएके जँ अर्पण कर छन्हि बाबास जे किछु कहबाके होइ छै कहय छन्हि

बाबा कतहु आन ठाम नहि गेलखिन हेँ बाबा एकदम स्थानपर छथिन जेतऽ खोजबय ओही ठाम भेटत लेकिन एक टा स्थान मानल गेलय हइ तैं लेल हमसभ बाबाधाम बैद्यनाथ धाम लोक जाइ छी केदारनाथ जाइ छी मने अनेक तरहके जे देव स्थल छै बाबाके ओइ ठाम लोकसँ जल लएके बड़ा काँवर सजायके अनेक तरहके सजाके ओ नियम निष्ठासँ एकभुक्त भोजन करएइ कतेक अरबा अरबनि कएके जाइए कते भोजनो करइए लेकिन नियम निष्ठासँ भोजन कएके जल उठाके बाबाके जाके हुनकर काँवर सजाके बहुत नियमपूर्वक चलइए कुक्कुर बिलारिसँ बचबा बचाके तब जल लए कऽ जाइए आओर जेतऽ राखब जेतऽ जइ ठाम विश्राम करबाक करयके विचारमे मोन भऽ जाइए तै ठाम अपन ओ काँवरके उपर सुरक्षित जगहमे राखिके राखिके अहाँ जलके आओर साँझ भोर अपन जल आरती कर करबाके चाही आरती कऽके फेन अपन जे नियम निष्ठा मुताबिक भोजन करबाके यऽ से कए लिअ आओर सबेर उठु फेन स्नान पूजा मने जलाश्रय आओर भोरके स्नान कएके फेन अहाँ धूप आरती देखाके उ जल उठाबु काँवरके जल काँवर पर लऽके बाबाधाम चलु रास्तामे तीन दिन चारि दिन समय लागि जाइ छै बड़ा कष्टमय समय बीतय छै फिर भी बाबाके महिमा अपार है बाबाके से प्रेमपूर्वक श्रद्धा पूर्वक जे केओ उठाके लऽ जाइए आओर जल अर्पणो कऽ दै छन्हि हुनकर मनोवाञ्छित मनके इच्छाके मोताबिक फल भेटय छन्हि